جی ٹیکنالوجی نے ہمارے معاشرے کو ہمارے زمانے کو بہت متاثر کیا ہے ٹیکنالوجی آج کے دور کا سب سے اہم کارنامہ ہے کیونکہ پہلے کے دور میں ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی تو لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جو پہلے کے دور میں خطوں کا دور تھا خطوط کا دور تھا ایک خط جس کو پہنچانے میں پانچ دن ایک مہینہ دو مہینہ اور اس سے کہیں زیادہ وقت لگتا تھا ٹیکنالوجی فون کے ذریعہ جو آج کے دور میں سب سے زیادہ اہم ہے اس فون نے ہمارے دوری کو کم کردیا ہم بآسانی اپنی بات دور بیٹھے شخص کو منٹ ایک منٹ اور کچھ سکنڈ میں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں میسیج کے ذریعہ اور اپنی آواز کے ذریعہ بھی جو ایک دور بیٹھا ہوا شخص ہو اس کو بآسانی ہم اپنے سامنے روبرو دیکھ سکتے ہیں اس فون نے ہماری دوریوں کو کم کر دیا اور ان کے ان ہم میں یہ تبدیلی پیدا کر دی کہ پہلے کے لوگ جو کئی کئی مہینوں تک کسی کو دیکھ نہیں پاتے تھے اور آج کے دور میں بآسانی دیکھ سکتے ہیں لمبے سفر کو جو پہلے کے دور میں بہت لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے ان کو بہت کم وقت میں ان سفر کو طے کرنے کی تکنیک تھی نئی ٹیکنالوجی کے اندر ہوائی جہاز وغیرہ ایسے ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعہ ایک لمبے سفر کو کچھ منٹ اور کچھ گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے کئی میلوں کا سفر کئی گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے یہ ہے ہماری ٹیکنالوجی اور انہوں نے اس اس طرح ہوائی جہاز موبائل اور گھروں میں استعمال کی جانے والی فریج واشنگ مشین کپڑے دھونے میں آسانی اس تمام ٹیکنالوجی ہے جنہوں نے ہماری جگہ کو متاثر کیا